भविष्यके लेल अपनेके बॉर्डर बॉर्डर सिनेमा जे अपनेके आएल रहै अपने मतलब बॉलीवुड फिलिमके थ्रो द्वारा ओहिमे अपनेके गाना रहै सन्देशे आते हैं हमें तड़पाते हैं ई गाना बहुत ही प्रचलित भेल रहै अपना देशमे आओर भविष्यमे भी ई गानाके बहुत ज्यादे प्रचलन प्रचलित होइके सम्भावना देखि रहल छिए ई गाना हमेशा लोकके बीचमे अपन अपन पसन्दीदा गायन कएले रहले हँ ई गानामे हमेशा देशभक्तिके भावना उत्पन्न होइ छै सुनलाके बाद ई गाना ई गाना हमेशा हर जगहपर अपनेके सुनैके मिल जाइके छै